مشرقی دلی ضلعوں میں الگ قبلیوں اور الگ الگ گروہ كے لوگ رہتے ہیں جیسے پہاڑی گروہ كے تبتی گروہ كے کابلی گروہ كے بہاری گروہ كے سب كی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں اور انگلش اردو عربی بھی بولتے ہیں ہمارے آس پاس بھی طرح طرح كے قبیلوں كے لوگ رہتے ہیں سب كے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں سب الگ الگ جگہ سے بلانگ كرتے ہیں لیكن سب یہاں كی ضلعے میں آ كر رہتے ہیں ضلعے میں كے پاس اور بھی آس پاس بہت سے ایسے ضلعے ہوتے ہیں جہاں پہ الگ الگ قصبوں كے لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ بھائی یہ سب اپنی ضلعوں كی زبان بولتے ہیں ان سب كے ریتی رواج بھی الگ ہوتے ہیں سب الگ الگ طرح كے كپڑے پہنتے ہیں الگ الگ طرح کی كھانا وانا بناتے ہیں زبان كے ساتھ ساتھ سب كے ریتی رواج بھی مختلف ہوتے ہیں جیسے شادی كو بھی دیكھا جائے تو پہاڑی لوگوں كی شادی كے ریتی رواج اور طریقے اور اور كابلی لوگوں كے ریتی رواج اور طریقے سب الگ ہوتے ہیں سب كے اپنے اپنے علاقے كی ریچوولس فالو كرتے ہیں اور سب كے الگ الگ ریچوولس ہوتے ہیں دہلی میں بھی سب اپنی طرح سے رہتے ہیں اور جو آتے ہیں قبیلوں كے لوگ وہ بھی الگ الگ اپںے اپنے رواج فالو كرتے ہیں عیسائی گروہ كے لوگ ہوتے ہیں پنجابی گروہ كے لوگ ہوتے ہیں عیسائی انگلش بولتے ہیں اور سردار پنجابی بولتے ہیں اور بھی بہت سے یہ ضلعوں جو ہوتے ہیں جو كھانا بھی الگ الگ كھاتے ہیں جیسے ہم مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح كا كھانا كھا لیتے ہیں لیكن كچھ ضلعوں كے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویجیٹیرین كھانا ہی كھاتے ہیں كچھ لوگ پردہ كرتے ہیں كچھ لوگ نہیں كرتے ہیں اور لوگوں كے كپڑے پہننے كا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے اور لوگوں كے جو مذہبی علاقے ہوتے ہیں وہ بھی بہت الگ الگ ہوتے ہیں سب الگ الگ طرح سے پریئرس كرتے ہیں الگ الگ طرح سے پوجا پاٹھ كرتے ہیں اور سب كے لیے جو ان كے رولس ریگولیشن ہوتے ہیں اور جو ان كی ریچوول بكس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتی ہیں